तव्हां असांखे ॿुधायो की स्कूल खां पोइ तव्हां छा छा कयो इस्कूल खां पोइ मां जॉब कई कपिड़े जी दुकान ते उते मुंहिंजी सैलरी मिली पिए चारि हज़ार जेकी मूंखे समुझ में कान आई त हुन खां पोइ वरी मां हुन खां पोइ वरी मां दुबई वियुसि दुबई में नौकिरी कई इलैक्ट्रिकल कंपनी में हुते मूंखे वणियो मूंखे सुठो लॻो हुते उते मां अॻियां कंटिन्यू कई जॉब उते मूंखे नओं नओं सिखण लाइ मिलियो इलाही कुझु सिखण लाइ मिलियो मूंखे उते मां इलाही नयूं नयूं शयुनि ते घुमयसि नयूं नयूं जॻहियूं ते घुमयसि ऐं ऐं मूंखे इलाही सुठो लॻो दुबई जो एक्सपीरियंस मूंखे ॾाढो सुठो वणियो उन खां पोइ वरी मां हिकु ट्रिप करे आयुसि इंडिया हुते इंडिया में घुमयसि न बि जेसीं ताईं मुंहिंजी लिव हुई ओस ताईं घुमियो न पोइ वरी वापसि मां दुबई वियुसि उते वरी मूंखे नईं पोस्ट ते जॻह मिली हुते वरी मां एक्सपीरियन अञा सुठो खयो ई इलैक्ट्रिकल में अञा मुंहिंजो सुठो एक्सपीरियंस थियो मैनेजर जी पोस्ट ते आउं हुयसि हुन खां पोइ वरी हुन खां पोइ अॻियां मां इंडिया वरी आहियो हुअसि त वरी मां कपिड़े जी दुकान ते लॻियुसि त मूंखे वरी समुझ में कान आयो त हेॾो त मां हुन खां पोइ वरी हुन खां पोइ मां थोरो रूकी करे थोरो हुते ते जॉब नई ॻोल्ही जीअं मूंखे हुनजी फील्ड में नईं जॉब मिली वञे सुठी पर मूंखे समुझ में कान पेई अचे वरी मां दुबई लाइ वरी ट्राए कयो त जंहिं कंपनी में मां कंदो हुअमि हुते छा आहे उहो कपंनी वरी बंदि थी वेई त मूंखे ॿिए जॻह ते ऑफर आई भाई सुठो पर सैलरी हुनजे हिसाब सां न पेई मिले त हिन करे मां वापसि अची वियुसि रहण खाइण बि मतलबु हुन हिसाब सां मूंखे न पियो मिले त इनकरे मां वापसि इंडिया अची वियसि हुन खां पोइ वरी मां इंडिया में ई जॉब कई दोस्तनि सां मिलियसि त हुननि जॉब वॉब बु ॿुधाई मूंखे सुठी इलेक्ट्रिकल में ई सुठी जॉब मूंखे ॿुधाई त हुन हिसाब सां मां जॉब ते लॻी वियो हुअसि हुन खां पोइ धीरे धीरे मतलबु हितां जो एक्सपीरियन हुते जो एक्सपीरियन में इलाही फ़र्क़ु हुओ जंहिं हिसाब सां मां इलैक्ट्रिकल में अॻियां कान करे सघयुसि कंटिन्यू त वापसि मां कपिड़े जी लाइन में ई अची वियो हुअसि त कपिड़े जी मां कंटिन्यू कयो अॻियां मां सूटनि जे कमनि में अॻियां कयो कंटिन्यू हुन खां पोइ वरी मां सैलरी मुंहिंजी जीअं जीअं अॻियां वधे पेई सुठी थिए थी हुन खां पोइ मां एक्सपीरियंस बि वठा पियो कपिड़े जो सुठो हुन खां पोइ मां सैल्समैनी कई हुन खां पोइ जीअं मां गर ग्राहक ठाहियां हुन ते मूंखे कमिशन बि मिलण लॻी त सुठो एक्सपीरियंस थी वियो मूंखे कपिड़े लाइन में त हुन हिसाब सां मूंखे सैलरी बि सुठी मिली पोइ छाहे मुंहिंजो सूरत अचण थियो मां सूरत शिफ्ट थियमि त हूअ नौकिरी मूंखे छॾिणी पेई सेठ चवे मना पियो करे चवे पियो न वञु हिते सुठी अञा करे ॾींदुमांई पर मूंखे समुझ में कान आहीं पोइ फैमिली सॼी सूरत शिफ्ट थी त मूंखे सूरत अचिणो पियो सूरत में बि मां हिते ॻोल्ही पिए नौकिरी ॿ टे महिना मूंखे नौकिरी कान मिली पिए सुठी हुन खां पोइ मां जीअं मूंखे सुठी नौकिरी मिली त हुते लॻी वियुमि ॿिनि टिनि महिननि खां पोइ हुते हाणे मुंहिंजी पगार स्टार्टिंग में त मुंहिंजी पगार इलाही घटि हुई पर धीरे धीरे जीअं मूंखे मतलबु एक्सपीरियंस अञा थियो छो की लाइन मुंहिंजे लाइ नई हुई उहा जंहिं लाइन में मूंखे नौकिरी मिली पोइ जीअं जीअं मूंखे सुठो एक्सपीरियन थींदो वियो हुनजे हिसाब सां मुंहिंजी सैलरी बि सुठी थींदी वेई पो मां सैल्समैनी कई हुन लाइन में सैल्समैनी कई टूर ते वियो हुअसि त टूर ते मूंखे एक्सपीरियन अञा सुठो मिली वियो कस्टमर सां ॻाल्हाइण लाइ सुठो मिलियो एक्सपीरियंस थियो त भई कीअं आउटडोर कबी आहे सैल्समैनी और जीअं नएं नएं माण्हूअ सां मिलण सां एक्सपीरियंस अञा वधंदो आहे तो उहो मुंहिंजो एक्सपीरियंस वधियो पिए अञा त हाणे मुंहिंजी सैलरी बि सुठी थी वेई आहे और ऐं जान पहिचान बि सुठी थी वेई आहे जीअं मां मतलबु की अञा मुंहिंजी सैलरी मतलबु हाणे वधी आहे चङी सुठी थी और कमिशन बि मूंखे मिलणु लॻी आहे हुन में त इनकरे त इनकरे हाणे मूंखे उहा जॉब ॾाढी सुठी लॻण लॻी आहे त मां अॻियां सोचा पियो अॻियां हुन में हुन ई फ़ील्ड में मां अॻियां हली जॉब जॉब छॾे करे दुकानु पंहिंजी लॻायां ताकी मां सुठी तरक़ी करे सघां त जॉब जो मूंखे एक्सपीरियंस थी वियो त हाणे नौकिरी काने करिणी मूंखे हाणे छा आहे दुकान ई पंहिंजी करिणी आहे दुकान ते ई पंहिंजो ॾिसणो आहे अॻियां वञी पंहिंजी फ्यूचर ठाहिणो आहे